جی ہاں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بائک کے سفر کا تجربہ کیا ہے ہم نے پہلے ہی سے سفر کی منصوبہ بندی کی تھی جس میں ہم نے راستے رکنے کی جگہیں اور کھانے پینے کا بندوبست طے کیا تیاری کے دوران ہم نے اپنی بائک کی مکمل چیکنگ کروائی اور ضروری سامان ساتھ رکھا کیونکہ ہم سب مصروف ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ویکینڈ کا وقت چنا تاکہ کسی کی مصروفیات متاثر نہ ہوں ایسے سفر نہ صرف خوشگوار ہوتے ہیں بلکہ یادگار لمحات بھی دے جاتے ہیں